हाँ बजै छियै हम नेपालके रहऽवला छी बुझलियै हम नेपालके बासी छी काठमा नेपालके बासी छी हम काठमाण्डूके काठमाण्डूमे तऽ जखने नेपाल छै नेपाल सरकार तऽ राजा छै बहुत किछु छै लेकिन लोकके बस मान सम्मान होइ छै तऽ बहुत ओकरा ई बुझै छै हँ बाजू बड़ सुविधा देने छै देखियौ जेकि ओ नेपालमे जे छै से एगो वृद्धा पेंशन जे छै से एगो महीनामे पाँच छओ हजार दै छै एक एक आदमीके बाकी बाद सभके जे छै आ ओ बिर हाँ ओ दै छै आओर तहन देखियौ जे धियापुताके सभचीज दै छै जे छोट छोट बच्चा रहै छै हाफी बच्चा सभ सभ ओकरा सभकेँ देखियौ जे हल हलुवा दै छै दलिया दै छै सूजी दै छै बहुत किछु दै छै भोजन बहुत हेल्प करै छै नेपाल सरकार एकदम हर चीज दै छै हर किछु पढ़ाइ लिखाइ हर चीज दै छै

लोक कथी खाइ छै हरा सब्जी खाइ छै हरा सब्जी खाइ छै जे चाही जे इच्छा भेल जे च्वाइस भेल जे मोन भेल से सभचीज खाइ छै बहुत सुन्दर रहै छै नास्तामे सवेरे जे जे अथी छै यन्गर आदमी छै ओ रोटी भुजिया सब्जी खेलक जे छोट बच्चा छै से मैगी खेलक दलिया खेलक हाँ तऽ मधुबनीसँ बजै छियै तऽ बाजूने अहाँ सभके कि करैय ओहिठाम उमहर की नहि हाँ ओ अहाँ पता करै छी पता करू लेकिन इण्डिया मधुबनीसँ मधुबनी दरभंगासँ बढ़िआँ छै नेपाल बहुत सुविधा छै बहुत सुविधा छै ओहि सुविधासँ लोक काज करै छै बहुत सुखी छै ई मधुबनीसँ सुखी जादे छै नेपालमे लोक बहुत खुशी रहै छै हाँ सभ बढ़िआँ रहै छै अते सुन्दर बच्चा सभके पढ़ाइ लिखाइ छै इसकुल छै खाना पीना छै देनलेन चलै छै सभचीज चलै छै दुनू इसकुलमे पढ़ै छै प्राइवेटोमे पढ़ै छै सरकारियोमे पढ़ै छै सभसँ सभ रङ्गके लोक छै कि ने पैसोवला छै बिन पैसोवला छै आओर ठीक छै हम राखै छी आब आब काज राज करब